हैलो स्विगी जीअं त मां पंदरहां मिंट अॻु तव्हांजे जेकी एप्लिकेशन आहे उन में फूड स्टूडियो जेको रेस्टॉरंट आहे उन में कुझु खाधो ऑडरु कयो हुओ जी त हाणे छा आहे न मूंखे हू ऑडरु कैंसल कराइणो आहे छा तव्हां मूंखे उन रेस्टॉरंट जो नंबर ॿुधाए सघंदव जी छाकाणि त भइया मुंहिंजे घर में हाणे जेके गेस्ट अचणु वारा हुआ हाणे महिमान कोन था अचनि त हेॾो खाधो घुराए करे मां छा वेस्ट कंदसि इन करे उहो मूंखे खाधो कैंसल कराइणो आहे जी तव्हां मूंखे नंबर ॿुधाए सघंदव अच्छा तव्हां पाण ई उन्हनि खे कॉल कंदव ठीक आहे हले तव्हांजी महिरबानी